हैल्लो म्हाराज काका शाह् होर बोला दे तुस म्हाराज केह बोलदे सानूं इ'यां सिमैंट चाहिदा हा थोह्ड़ा सिमैंट लग्गी जाना चाली पंजाह् हारियां गुत्थियां चाहिदियां हां हां ते केह् रेट चला दा अजकल्ल गुत्थी दा आहो अस पिंडा दा गै बोला ने आं तां बी स्हेई स्हेई बोलो किन्ना लाग्गे मार्किट च केह् चला दा हां ठीक ऐ फिर कदूं तक सानूं कल ऐ चाहिदा हा ठीक ऐ कल आपूं बंदे आई जाङन साढ़े ते उं'दे हत्थ पजाई देओ पैसे पजाई देगे तुआनूं हां ठीक ऐ ठीक ऐ